बिहार पर्यटन कला आओर शिल्पके महत्वपुर्ण भुमिका छै आओर इहा लेल मिथिला पेन्टिंग कलासँ मिथिला पेन्टिंग जाहिसँ कपासके कपड़ा सब लोग सिबकऽ खुब आकर्षित करै छै